देखिओ मनपसन्द घरमे खाना कोन चीज बनैत छै खीर पूरी पुलाव ई सब्जी दही आम सभचीज मनपसन्द खाना ई बनल भातो दालिओसँ बढ़िआँ मनपसन्द खाना सभसँ बढ़िआँ पुलाव मीट मान्स ईसभ पुलावमे दयके हलवा हलवा बनेलक चनाके हलवा ईसभ मीट ईसभ भेल मनपसन्द खाना भेल हलवा चनाके ओ एतेक बढ़िआँ लागल फ्रिजमे राखिके खाइमे लोग बनेलक